हॅं कल परसू खन बौआ तऽ काम आर पड़े हुए गाँव सब ठीक है हॅं सब पढ़े गेलहुॅं मुकेश अभी घर से गलै हॅं हॅं ठीक है चच्चा हम सब कू सब पढ़े गेलै सब बढ़िऑं घरे है अच्छा वहाँ टेंशन फ्री छी हीयै है ले गइल वहाँ दादी वहाँ पर सऽ घूमतै ने

हॅं अभी नहि दिअ अयलै गोबर रखै अभी महीना पुरतै तब न दियेतै

ठीक है अखन मोन खराब बोखार लग गेलै खाली पुरनियाँ दबाइ कैले ही हाँ बैल गाड़ी खोजै लऽ नहि हय तऽ ओहिठीन घर घूमै हाँ डॉक्टर से देखैली की पुरनियाँ दबाइ अभी चल रहलै पैसा के जरुरत हय

अध्यक्ष जी

हॅं बी पैसा लिये दियाय के